हेलो हँ ठीक यऽ अहाँकेँ की हाल चाल यऽ यौ बहुत दिनके बाद फोन केलहुँ बहुत दिनके बाद याद केलहुँ यऽ सभ कुशल यऽ ने हँ आब प्रयोजन कहियौ

देखियौ हमरा नजरिमे जतऽसंँ छै जेकि बिहारक जे आर्थिक समृद्धता छै या ई कहियौ जेकि आर्थिक स्थिति जे छै एकरा आर दृढ करए लऽ आर मजबूत करैके लेल पहिले एहिठाम रोजगारक सृजन करै पड़तै तऽ ई जरूरी नहि छै जेकि रोजगार इंडस्ट्रियलिये बेसिस पर होय हम गांधीके देशमे ने रहैत छियै यौ तऽ गांँधीके अर्थनीति तऽ छै कुटीर उद्योगके बढ़ावा दियौ एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योग कऽ बढ़ावा दियौ आब अहीँ कहियौ जेकि हम मकै उत्पादन बहुत करैत छी मानि लिअ कि तऽ मकैसंँ की सभ चीज बनि सकैया ओकर छोटका स्तर पर की सभ भए सकैया सरकारी स्तर पर मानि लिअ कि एथेनॉलमे ओकर उपयोग होइत छै तऽ एथेनॉलके प्लांट तऽ सरकार लगेतै ओहिसँ आदमीकेँ रोजगार भेटतै लेकिन अगर ओकरा छोट कुटीर उद्योगमे अहाँ अनबै लघु उद्योगमे अनबै तऽ पॉप कॉर्न बनैत छै या कॉर्न फलैक्स बनैत छै ई सभ छोट इंडस्ट्री छियै कम लागतमे लोक अपनो खुलि सकैया आ ओहिसंँ बेसी आमदनी लोककेँ भऽ सकैया तऽ जरूरी नहि छै जे हम कतहुँ नौकरी करि अपन स्वरोजगारो तऽ कऽ सकैत छी एहि दिशामे लोककेँ प्रशिक्षणक जरूरत छै लोककेँ कनिटा ट्रेन करबाक छै मेंटलिटीकेँ बदलबाक छै जे कनिटा अगर अहाँ प्रआस करि तऽ पाँच सात लाखमे कॉर्न फलैक्सके अथी भए जायत पॉप कॉर्नके भए जायत आ ओहिसंँ जँ कनि आगूँ बढ़ी अरे आब तऽ गामे गाम सभ गाम मुर्गी फार्म छै मुर्गी दानामे ओकर हम उपयोग कै सकैत छी मुर्गी दानामे की छी जेहना हम आटा पीसैत छियै तहिना ओकर चारा पीसबै ओहिमे ओहिमे ओकर छोट छोट कुट्टी काटिके ओ भूसामे दै देबै तऽ एहि हिसाबसँ जा तक ट्रेन नहि करतै आ सरकारकेँ एहिपर विधिवत नीति एकटा बढ़िआँ नीति नहि बनतै ता तक अर्थव्यवस्था कोना बढ़तै अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्थाकेँ बनबैकेँ लेल तऽ कनि लोहाके दोष तऽ कनी लोहारोके दोष छै सरकारके नीति नहि छनि एग्रीकल्चर बेस्ड आ हमरासभकेँ इच्छा नहि छै आ जिज्ञासा नहि छै बिहारक लोककेँ ओ दोसर दिश